मेरी सब से बड़ी ताक़त मेरे हिसाब से मेरा परिवार और मेरे दोस्त क्योंकि मैं जब उन के साथ होती हूँ तो ख़ु द को एक अलग ही पाती हूँ जब मैं अपने दोस्तों के साथ बैठती हूँ मुझे किसी चीज़ का डर नहीं होता है जब मेरे माँ बाप मेरी बहन मेरे साथ होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ सब कुछ मेरे पास है मुझे कुछ खोने का ही डर नहीं होता है तो ऐसा लगता है कि हाँ सारी ताक़त मेरे पास ही तो है और मैं जब अपने फ्रेंड्स के बीच में होती हूँ तो मुझे कुछ बोलने के पहले सोचना ही नहीं होता है क्योंकी मुझे जो भी बोलना होता है मैं खुल के बोल देती हूँ तो जब मैं अपने दोस्तों के बीच में होती हूँ तो ख़ुद को इतना ताक़तवर कर महसूस करती हूँ कि सामने मेरे कोई भी आ जाए मैं उन से कुछ भी बोल दूँ तो मेरे यार हैं मेरे दोस्त हैं मेरे पास जो वो देख लेंगे उनको तो मैं सब से ज़्यादा ताक़तवर मेरे परिवार के सामने और मैं अपने दोस्तों के सामने ही होती हूँ क्योंकि वो लोग जब मेरे साथ होते हैं तो मुझे किसी और की ज़रूरत ही नहीं होती है और मैं सब से ज़्यादा मुझ में सब से ज़्यादा ताक़त तभी होती है और मैं बात करूँ मेरी कमज़ोरी की तो अगर जब इन लोग सब के साथ होना मेरी ताक़त है तो ये लोग दूर होंगे तो वो मेरी कमज़ोरी हो जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे अपने आप में ताक़त कब महसूस हो रही है जब ये लोग मेरे साथ हैं और अगर ये लोग साथ नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं मुझे डर लगेगा कि मेरे अपने मेरे आस पास नहीं है मेरे अपने मेरे साथ नहीं है तो मैं कैसे अकेले ये सब काम करूँगी कैसे मैं यहाँ रहूँगी या फिर मैं कैसे काम कर पाऊँगी क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं इन लोगों की मदद चाहिए हर जगह अगर मैं कोई भी सामने आ के में किस कुछ कोई मुझ से बोल रहा है तो मैं नहीं बोल पाती हूँ क्यों जब मैं अकेली होती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि शायद मेरे पीछे मेरे बोलने वाला कोई नहीं है तो वही मेरी सब से ज़्यादा मेरी सब से बड़ी कमज़ोरी यही है जब मेरे परिवार वाले मेरे दोस्त मेरे साथ नहीं होते हैं तब मैं सब से ज़्यादा कमज़ोर ख़ुद को महसूस करती हूँ और जब वो मेरे साथ होते हैं तो मैं उनको सब से सब से ज़्यादा ताक़तवर तब महसूस करती हूँ मेरे दोस्त मेरे परिवार से बड़ी मेरे लिए कोई ताक़त नहीं है और उनका ना होना मेरी ज़िंदगी में उस से बड़ी कोई कमज़ोरी नहीं है